پانچ سو دس ایک ہزار پچاس دو ہزار پانچ سو پچاس تیس ہزار تین سو پچاس پچاس ہزار پانچ سو